ہیلو ہاں جی جی جی بالکل جی جی جی جی بتائیے اچھا جی جی جی جی بالکل آپ کو کس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے جی جی جی جی جی تو بتائیے بیڈ کے بارے میں کیا پوچھنا ہے آپ نے جی جی جی جی جی جی بہت شکریہ جی جی جی دیکھیے جو جیسے ڈبل بیڈ ہے جو آپ بات کر رہے ہو ڈبل بیڈ کی جو قیمت رہے گی ہمارے یہاں وہ پچیس ہزار تو ہے ہی تو باقی ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہے جو جس طرح آپ چاہتے ہو اور آپ جس طرح کی کوالٹی چاہتے ہو تو اس کا پچیس ہزار سے شروع ہو جائے گا اور باقی تو آپ جتنا بھی اس میں چاہتے ہو اضافہ چاہتے ہو اور اچھا چاہتے ہو تو اس کی قیمت الگ الگ ہے پچاس ہزار بھی ہے ایک لاکھ روپئے بھی ہے ڈیڑھ لاکھ روپئے بھی ہے جی ہاں وہ وہ وہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے وہ اس وقت ہم دیکھ لیں گے آپ کوالٹی وغیرہ دیکھ لیجیے اور جیسے صوفہ صوفے کی آپ نے بات کی صوفہ آپ کو تھری سیٹر چاہیے یا فائیو سیٹر چاہیے جی فائیو سیٹر تقریباً آپ کو جو ہے کہ بیس ہزار کے قریب مل جائے گا جی وہ جی جی جی وہ ڈریسنگ ہے کہ ڈریسنگ آپ کو تقریباََ جو اچھی کوالٹی ہے وہ آپ کو پندرہ ہزار کے آس پاس مل جائے گا تو کیونکہ اس میں اچھی لکڑی لگی ہوگی اور نایاب کام کیا ہوگا اس میں پالشنگ وغیرہ اچھے طرح سے ہوا ہوگا آپ نمونے کے طور پر یہاں آ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے او کے